हैलो हाँ सर मैंने सर आपसे बात की थी सर पिछली बार हमने जो ऑर्डर किया था तो खाना घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी ठंडा हो चुका था सर हमारा तो मेरी रिक्वेस्ट है सर अगर आप कोई इंसुलेटेड बैग या कंटेनर जैसी कोई चीज़ हो तो सर वह अगर यूज़ करते हो तो सर हमारा खाना उसी में भेजिएगा आप ताकि वो गर्म रहे क्योंकि खाना ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी टेस्टलेस हो जाता है सर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता उसमें तो प्लीज़ सर कुछ व्यवस्था कीजिएगा सर ठीक है ओके सर थैंक यू